हालही में मैंने एक फंक्शनल बुक्स ली है जिस का उपयोग मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है यह मुझे विभिन्न कहानियों से अवगत कराती है जिस से मैंने बहुत कुछ सीखा है यह समान रूप में चीज़ों को देखने के लिए हमारे तरीक़ों को बदल सकता है कथा साहित्य पढ़ते समय हमें जो जीवन का अनुभव प्राप्त होता है वह आमतौर पर कठिन परिस्थितियों में अधिक खुले दिमाग़ और उच्च लचीलेपन में तब्दील होता है इसके बारे में ये किताबें हमें बताती हैं इन किताबों में एक महत्वपूर्ण विचार होते हैं इन किताबों को केंद्रीय संघर्ष अपने आप में एक एक पात्र को छुपा के रखते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है इन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है